सूरत में हाणे जलवायु जाम हाणे ख़राबु थो थिए जीअं थधि जो मौसम आहे त किथे बरसाति थी पए किथे बर्फ़ जा गोला था पवनि ऐं केमहिल जलवायु गर्मी थी थी वञे केमल थधि थी थी वञे इन लाइ सूरत जा माण्हू बि वधीक तबीअत खराब ती रहे के के कोराना ती थी वरी हाणे सभु वरी कोरोना जो सिमटम्स था निकिरनि माण्हुनि खे थधि थी थिए हाटअटेक में माण्हुनि जी मौत थी थिए सभु अलॻि अलॻि हुन में हाणे वधीक वधीक वैरीयंट था निकिरनि